اِن دنوں بّچے کوئی نئے کھیل کوئی فزیکل یا جسمانی نئے کھیل نہیں کھیلتے ہیں بلکہ وہ موبائل میں گیمز کھیلتے ہیں اور موبائل میں موبائل کی ایسی لت ان کو لگ گئی ہے کہ وہ موبائل میں ویڈیو دیکھنا اور موبائلز میں گیمز کھیلنا اتنا زیادہ اُن کے اندر یہ چیز پروان چڑھ چکی ہے کہ جو اُنہیں فزیکل کھیلوں سے فزیکل ایکسر سائزز سے روکتی ہے اِس لیے وہ کوئی جسمانی نئے کھیل نہیں کھیلتے بلکہ موبائلز میں گیمز کھیلتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں